फेमस सिनमा थियेटर जेह्ड़े साढ़े एरिया बिच्च न पैसिफिक पैसिफिक माल ऐ नेता जी सुभाष प्लेस माल ऐ साकेत बिच्च में गेदा डी ऐल ऐफ बिच्च दा ऐम बी ऐस लीला ऐंबयंस मूवी बगैरा दिक्खने बी गेदा ते में अपने दोस्तें कन्नै बड़ी बारी घूमने गी गेदा इत्थें मेरे दोस्त अस फिल्म दिक्खने गी जंदे हे उत्थें ते कन्नै मेरे जेह्ड़े दोस्त न उ'नें जेह्ड़ा निं इत्थें फिल्म दे कन्नै कन्नै उ'नें जियां कि अपना कुरकुरे मोमोस खाने जेह्ड़े मॉल च के ऐफ सी बर्गर मूवीस दिक्खना ते ठीक ऐ मूवीस ते सारी दुनियां दिखदी मूवी दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा उ'नेंगी बर्गर खाने दे बड़े शौंक न अपने फिल्मां दिक्खने दा बड़ा शौंक ऐ उ'नेंगी कन्नै कन्नै डार्क चॉकलेट टाईप दे जेह्ड़े पॉपकोन होंदे ओह् खाइयै बड़ा मज़ा आंदा असेंगी जेह्ड़ा साढ़े फेमस जेह्ड़ा फेमस सिनमां थियेटर जेह्ड़ा साढ़े घरै कश जेह्ड़ा पैसिफिक मॉल ऐ जेह्ड़ा इंडिया दा सब तो बड्डा मॉल बिच्च नोहाड़ी गिनती जेहड़ी होंदी ते में बी ओह्दे बिच्च जेह्ड़े लाईक अगर अस गल्ल करचै उत्थें बत्थेरी बारी गेदे अस कोई गिनती निं ऐ अनगित टाइम अस जेह्ड़े उत्थें गेदे ते कन्नै में उत्थें हमेशा जाना चाह्न्ना अपने दोस्तें कन्नै ते स्पैशली मेरी गर्ल फ्रैंड जेह्ड़ी ऐ में नोहाड़े कन्नै जन्ना होन्ना मूवी दिक्खने गी फिल्मां दिक्खने गी हां जी ते कश जेह्ड़ा मेरे घरै कोल ऐ मेरी सोसाईटी दे बिच्च ओह् पैसिफिक माल ऐ इ'यां तुस मेरै कन्नै गल्ल करो ऐलांटा अपना ओह् होएआ लाईक पंजाब अम्बरसर बी में बड़े सारे थियेटर बिच्च गेआ दिल्ली बिच्च में बड़े सारे थियेटर च घूमेआ फिल्मां हमेशा जेह्ड़ियां दिक्खने दा मज़ा होंदा निं ओह् थियेटर बिच्च ई होंदा घर फिल्म दिक्खने दा कोई मज़ा निं ऐ लाइक फोन उप्पर ते मोबाइल दी गल्ल करचै नां नां ओह् कोई मज़ा निं ऐ मज़ा जेह्ड़ा ओह् फिल्मा दा मज़ा जेह्ड़ा होंदा ओह् मूवी थियेटर हाल बिच्च ई आंदा स्पैशली में अगर गल्ल करां तै पैसिफिक बाकी अगर तुस साढ़े जम्मू दी गल्ल करो ते वेव माल वेव मॉल जेह्ड़ा बड़ा फेमस ऐ लोक दुनियां बड़ी सारी उत्थें जंदी घूमने मूवीस बगैरा दिक्खने गी जंदे पर अगर तुस मेरे कोला पुच्छो तां में स्पैशली डी ऐल ऐफ डी ऐल ऐफ बगैरा च जाना पसंद करना उं'दी फैसलिटी उं'दी सर्विसिस बगैरा जेह्ड़ियां ऐ ओह् काफी स्हेई न ते ते जेह्ड़ा मेरै एरिये दे बिच्च जेह्ड़ा आंदा ओह् आंदा पैसिफिक मॉल बाकी पैसिफिक जेह्ड़ा ओह् इंडिया दा काफी बड्डा ब्रैंड ऐ लाईक उं'दे जगह् जगह् उप्पर जेह्ड़े थियेटर न अलग अलग जगह् उप्पर पूरे ओवर आल इंडिया बिच्च पाए जंदे ते बाकी जेह्ड़े स्पैशली जित्थें में विजिट करना होन्ना ओह् जादातर दिल्ली बिच्च न ते काफी अच्छे न लाईक इंफ्रास्टक्चर दे बाबजूद क्वालिटी ठीक बगैरा अज्ज कल तुसें सारें गी पता ऐ कि थ्री डी मूवीस बगैरा उँदा ट्रैंड जेह्ड़ा इंडिया बिच्च चला दा ऐ ते ओह् दिक्खने गी जेह्ड़ा मज़ा आंदा ओह् थियेटर बिच्च ई आंदा ते थियेटर च ओवियसली दोस्तें कन्नै ते बगैरा जाना जादातर लोक पसंद करदे ऐ ना बाकी हमेशा जदूं बी कदें मूड़ जेह्ड़ा थोह्ड़ा जेहा डिप्रैसड होंदा जां थकावट फील होंदी तां अस चली जन्ने होन्ने अपने फिल्म दिक्खने गी चली जन्ने फिल्म दिक्खियै थोह्ड़ा रलैक्स होए बापस आई गे हमेशा ई अपना जेह्ड़ा मूवी थियेटर बगैरा न में इ'यै सजैस्ट करना कि शैल मूवियां जेह्ड़ियां स्लैक्ट कीतियां जान ते लोकें हमेशा जाना चाहिदा बिच्च बिच्च अपने फिल्म बगैरा दिक्खने गी ताकि अपना मूड़ रिफ्रैश होई जा अपनी जॉब उप्पर फोक्सड होई जंदा आदमी हमेशा कम्म करना बी जेह्ड़ा होंदा ओह् कान्टीन्यूसली आदमी कम्म निं करी सकदा ते कम्म दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा होंदा अपना घूमना फिरना अपना बाकी ऐक्टिविटीस उप्पर बी पूरा ध्यान देना चाहिदा एह् मेरी सोच ऐ बाकी अगर तुस ओवरआल गल्ल करो ते हमेशा ई थियेटर आह्ला जेह्ड़ा थियेटर बगैरा दी गल्ल ऐ जेह्ड़ी हमेशा अच्छे ब्रैंडस बिच्च जाइयै मज़ा आंदा हमेशा जाने बी चाहिदा में ओवियसली आक्खां कि सारें लोकें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जेह्ड़ा जिन्ना होई सकै उन्ना अपना जाना चाहिदा ते मज़े लैने चाहिदे थियेटर बगैरा दे बाकी तुस अगर थियेटर च गल्ल करो थियेटर दे बिच्च बिच्च जेह्ड़े अज्ज कल थियेटर खाल्ली सिंगल थियेटर बिच्च नेईं जाना जाओ तुस मॉल बिच्च जाओ ओह्दे बिच्च ई इंकलूडड तुसेंगी थियेटर लब्भी जंदे थियेटर बिच्च तुस अपने मूवी दिक्खो पॉपकोन खाओ कोल्ड ड्रिंक पियो अलग अलग तरह् ते सनैक्स चाईनिस आईटमां होंदियां अज्ज कल चाईनिस आईटमां चूज करो जां इंडियन फूड खाओ खंदे खंदे जेह्ड़ा मूवी दिक्खने दा मज़ा बी बक्खरा होंदा ते कन्नै दोस्त जित्थें होई जान दोस्तें दी कंपनी जित्थैं होऐ उत्थैं मज़ा ई अलग ऐ हमेशा प्रैफर करो कुछ मूवी अपने परिवार कन्नै बी दिक्खो जेह्ड़ियां फैमली मूवीस होंदियां उ'नेंगी अपने परिवार कन्नै दिक्खो होर दिक्खने बी चाहिदियां में एह् आक्खां कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने बजट दे अनुसार जाओ थियेटर जाओ हमेशा उत्थें मूवीस दिक्खो सिक्खो लोकें दा उट्ठने बैठने दा तरीका केह् ऐ कि'यां लोक लाईक अपने सोसाईटी बिच्च अग्गैं ग्रो करा दे कि'यां लोग मतलब खाने पीने दा तरीका ऐ कि'यां लोक खा दे कि'यां असें केह्ड़ी चीज़ खानी ऐ कि'यां यूस करनी ऐ कियां नैपकीन यूस करना केह्ड़ी आईटम गी फोक कन्नै खाना चम्मच कन्नै खाना एह् नोटिस करने आह्लियां चीजां होंदियां होर एह् सोसाईटी बिच्च बौहने उट्ठने दे बाद गै जेह्ड़ियां होंदियां अस समझ आंदी ऐ हमेशा हर इक चीज़ बिच्च सिक्खने दी कोशिश करो इंसान जिन्ना जादा सिखदा उन्ना गै जादा ग्रो करदा ते हमेशा ट्राई करो जादा शा जादा सिक्खने दी जादा शा जादा अग्गैं ग्रो करने दी ताईं जेह्ड़ा इंसान ऐ ओह् अपने ग्रो बी करदा ते बधदा बी ऐ अग्गैं बाकी